एखनो मिथिलामे जे छै से नाच गानाके जे छै से बहुत जे छै से माने राखे छै हमरा सभक जे छै से सब गोटेके नाच गाना जे छै से मनोरञ्जनके सबसँ प्रमुख साधन छै जखन कोनो भी आयोजन हमरा सबकेँ ओहिठाम होइ छै चाहे कोनो भी कार्यक्रम होवऽ तऽ ओ जे छै से सबसॅं पहिने नाच गानासँ शुरु होइ छै जेनाकि भेल कमला नाच शलेश नाच सामा चकेवाक नाच विहुला नाच सुन्दर वनके सुन्दर फुल आदिनाथ सभक मनोरञ्जन होइए आओर जे छै से और भी बहुत तरहके होइए जहाँ जे ओ हिन्दी सङ्गीत होवऽ बॉलीवुड हुए बहुत तरहके होइ छै जे हमरा नीक लागैए जे एक प्यार नगमा है मौजो की रवानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है जे हमरा सबसँ नीक लागैए कतौ जखन भी बाहर निकलै छी आओर कतौ भी आसपास बाजैत रहैए तऽ सुनि कऽ मोन खुश भए जाइए